गाव में टे क़िस्म जा खेल खेॾिया वेंदा आहिनि कॿटी खोखो ऐं कुश्ती लड़ंदा आहिनि उहे उन मैदान ते मटीअ सां उनखे आलो करे वरी उनखे सुकाए करे जीअं केर बि खिलाड़ी खेॾे त हुनखे नुक़सान न पहुचे

ऐं खोखो ऐं कॿटी बि असांखे जाम ॾिसण लाइ मिलंदी आहे ऐं हिननि कुश्ती लड़ण में ऐं कॿटी खेलण में ॾाढो मज़ो बि ईंदो आए जीअं खिलाड़ी हिक ॿिए खे पकिड़े करे खीचींदा आहिनि त ॾाढो असांखे सुठो लॻंदो आहे ऐं ॾाढी असांखे मन में वणंदो आहे